हलो नमस्ते हेलो हाँ जी नमस्कार कौन जी बताये भैया क्या दिक्कत है सर में अच्छा ये कब से दिक्कत चल रही है अच्छा प्रॉपर नींद नहीं ले रहे है क्या आप अरे कोई दवाई लिया नहीं लिया अभी तक तो ऐसा करिए आप किसी दिन क्लिनिक पर आ जाईये तो दो तीन चेकअप करते हैं देखते हैं क्या उसमें दिक्कत है तभी पता लग जायेगा लग पाएगा नहीं हमारा सुबह जो है दस बजे से एक बजे तक रहता है और रात में जो है छः बजे से लगाकर जो है दस बजे तक रहता है रात में भी और सैटरडे हाफ टाइम रहता है शाम शाम रहता है और संडे छुट्टी रहती है जी जी आप फ्राइडे फ्राइडे जो है टाइम ज्यादा आईए भैया भैया दवाई कोई भी न खाइए बगैर कोई जांच के जो है क्योंकि अगर फायदा नहीं मिल रहा है तो हो सकता है कोई सीरियल मैटर हुआ होगा वो ना हो तो हाँ हाँ बगैर जांच के कोई दवाई ना खाईए बाकी प्रॉपर प्रॉपर नींद लीजिए और हल्का खाना खाईए आराम करिए